السّلام علیکم و رحمتہ اللّہ وبرکاتہ کیا میری بات عبد اللّہ ٹرین ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے جو ٹکٹ بک کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرے خاندان میں ایک شادی ہے دہلی میں مجھے جانا ہے میں ٹرین چیک کر رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ٹکٹ ٹکٹ بک کرنا ہے جی جی جی سترہ تاریخ کو جانا ہے جی جی جی سترہ تاریخ کو جی وہ فسٹ کلاس اے سی میں کتنے کتنے روپے میں ایک ٹکٹ ہوتا ہے جی نہیں مجھے چار آدمی جانا ہے مدر اور فادر اور دونوں بہن ہے سات ہزار او دو ٹکٹ کا ساتھ ہزار جی جی پورا ٹوٹل ہوگا چودہ ہزار جی پندرہ کا پندرہ تاریخ کو اویلیول ہے تین کا ہی بس او چاروں ہو جائے گا جی جی جی جی جی آپ پیسہ آن لائن لیجیے گا یا آف لائن جی میں آپ کو نہیں پہچان پاؤں گی آف لائن میں آن لائن ہی جی نمبر نمبر لے رہے ہیں جی جی جی دیکھیے آپ کو پیسہ چلا گیا ہوگا جی جی شکریہ السّلام علیکم و رحمتہ اللّہ وبرکاتہ